ہلو میرا نام عبد الوارث ہے میں نیویارک سے میامی کا سفر کرنا چاہتا ہوں میری ترجیحی تاریخ پچیس مئی سے ستائیس مئی کے درمیان ہیں کیا آپ براہ کرم مجھے ان تاریخوں میں دستیاب پروازوں کی معلومات فراہم کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو مختلف ایئرلائنس اور ٹکٹ کے بارے میں بھی بتا دیں

صبح کے وقت یا دن میں کسی بھی وقت کی پرواز لینا چاہتا ہوں لیکن رات کی پرواز سے گریز کروں گا براہِ کرم مجھے وہ فلائٹس بتا دیں جو فوری دستیاب ہیں تاکہ میں ٹکٹ بکنگ کر سکوں شکریہ